कक्षाके वातावरण रुचिपूर्ण आओर रचनात्मक होइके चाहियै एकरा से बच्चा जाइ लऽ आओर जाहिसँ पूर्ण पूर्ण शिक्षा प्राप्त करै लऽ प्रोत्साहित होतै ओकर रुचि आओर रचनात्मकके स्वङ्ग प्रदान होतै ओकरा इसकुल जाइ जेतै आओर सार्थक शिक्षाके हासिल करै लऽ प्रोत्सा प्रोत्साहन प्राप्त होतै इसकुलके सामाजिक स्तर पर उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग जेहन वर्गीकरण बन्द होइके चाही चाहिए तथा इनका वैश्वीकरण नहि ने होलऽ चाहियै मौलिक अधिकारमे समानताके अधिकार आओर शिक्षाके अधिकार दोनो शामिल होए एकर ध्यान रख रखैत हो हुए कमसँ कम शैक्षिक स्तर पर एक समानता कायम होइ लऽ चाहियै बालकके समान ज्ञान बढ़ाए कऽ लऽ साधन उपस्थित करल जाए ला चाहियै ओकरा से अध्यापक पौन घण्टा स्वतंत्र रूपसे भी रख रखल जाइके चाहिये अध्यापकके आयु पचीस वर्ष से कम नहि हो आओर एकैस वर्ष रखल जाइ तऽ आओर भी अच्छा हइ शिक्षकके उपर स्वास्थके अनुसार साठि से पैसठिके अच्छा होतै जेकरा से बच्चाके बच्चामे पढ़ै लऽ भी मोन लगतै आओर शिक्षामे भी सुधार होतै